डोगरी लैंग्वेज ऐ जेहड़ी ऐ इसी असें बचाना चाहिदा डोगरी भाशा जेहड़ी ऐ असें इसी मतलब जित्थै जाओ उत्थै गै डोगरी भाशा बोलदे न डोगरी भाशा लोग समझी बी लैंदे न डोगरी भाशा जेहड़ी एह् जैदा कोला जैदा बोलनी चाहिदी ऐ असें जित्थै जाओ उत्थै कदें लोग हिन्दी बोला दे ते डोगरी इंग्लिश बोल्लै दे अजकल एह् नेईं कि पैह्लें सारे कोला पैह्लें लोक लोक केह् बोलदे हे डोगरी बिच गै गल्लां करदे हे डोगरी बोलदे हे समझी लैंदे है डोगरी भाशा जेहड़ी ऐ बंद होआ दी ऐ डोगरी भाशा लोग नेईं बोल्लै दे हैन इसी असें डोगरी भाशा गी बचाना चाहिदा ते डोगरी भाशा गी बचाना चाहिदा डोगरी भाशा जेहड़ी जैदा कोला जैदा बोलनी चाहिदी जैदा बोलनी चाहिदी जैदा कोला जैदा प्रमोट करना चाहिदा डोगरी भाशा गी डोगरी भाशा जेहड़ी पैह्लें बोलदे हे ते डोगरी भाशा हून डोगरी भाशा बोलनी गै नेईं डोगरी भाशा पढ़नी बी चाहिदी ऐ डोगरी पढ़ो डोगरी पढ़ियै डोगरी दी पता चलदी ऐ जेहड़ी हून बच्चे न जेह्ड़े उ'नें गी डोगरी दे बारे च किश पता गै नेईं ऐ जेहड़े डोगरी भाशा डोगरी घरे दे मां प्यो जेहड़े न ओह् डोगरी नेईं बोलदे हैन ओह् हिंदी बोलदे इंग्लिश बोलदे न लेकिन एह् ऐ कि डोगरी असें बी अपने बच्चें गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी सखानी चाहिदी ऐ डोगरी भाशा जेहड़ी ऐ कोई बुजर्ग गै लब्भी जा दे डोगरी बिच बोलग ते अग्गें तुं'दे बच्चे डोगरी पता गै नेईं होग डोगरी होदी केह् ऐ डोगरी कि'यां बोलदे न केह् करना कि'यां समझी जंदी ऐ ते तां आखने आं आं कि जेहड़ी डोगरी ऐ बी अपने बच्चे गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी औनी चाहिदी ऐ ते जेहड़ी डोगरी भाशा जैदा कोला जैदा बोलनी चाहिदी ऐ क्योंकि डो डोगरी दे हून पढ़ा दे बी हैन पढ़ै दे बी हैन लोग डोगरी ते लिखनी डोगरी बोलनी चाहिदी पढ़नी चाहिदी डोगरी पढ़नी चाहिदी ऐ ते डोगरी ते स्कूलें बिच दिक्खो डोगरी ऐ

डोगरी में आखनी कि जैदा कोला जैदा पढ़नी चाहिदी ऐ में इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि हून में आं में डोगरी ते पढ़ी ते ऐही नेईं ऐही लेकिन काॅलेज आइयै में डोगरी रक्खी दी ऐ की रक्खी दी ऐ अस डोगरी बोलनी गै भुल्ली गेदे आं जां बोलनी हिंदी जां बोलनी इंग्लिश डोगरी जेहड़ी हून डोगरी पढ़नी आं में ते डोगरी पढ़ियै थोह्ड़ा पता लगदा ऐ कि नेईं डोगरी हून असें गी कोई लब्भी जा डोगरी बिच अग्गें कोई किश पुच्छी ओड़े ते फ्ही अग्गें केह् करना हून इंग्लिश बिच जवाब देना उसी नेईं डोगरी औनी चाहिदी आक्खे जैदा नेईं ते डोगरी जैदा कोला जैदा प्रमोट करो करनी चाहिदी ऐ पढ़नी चाहिदी ऐ दे डोगरी बिच कुसै ने गल्ल करो अजकल नेईं साढ़े कन्नै लोकिन डोगरी जिस बंदे गी डोगरी औंदी ऐ जेह्ड़ा बंदा डोगरी च नेईं गल्ल करै दा ओहदे कन्नै हिन्दी बिच गल्ल की करनी ऐ अगर असें गी डोगरी औंदी ऐ ते अस डोगरी कन्नै गल्ल करी सकने आं ओह्दे कन्नै डोगरी बिच्चें गल्ल करनी चाहिदी ऐ हून अस ते घर डोगरी बोलने आं लोकिन जेहड़े औने आह्ली जनरेशन ऐ जां औने आहले जेहड़े बच्चे न उ'नें गी कि जेहड़े ऐल्लै बी बच्चे न स्कूल जेहड़े हैन पैह्ली पैह्ली दूसरी दूसरी तीसरी पढ़ै दे न उं'दे कन्नै अगर अस डोगरी बिच आखगे भाई बच्चे केह् हाल चाल ऐ उ'नें केह् आखना इंग्लिश बिच्चें ते तां आखनी कि एह् डोगरी दा बी इक सब्जैक्ट होना गै चाहिदा और हैन आवै दे बी हैन किश रक्खे दे बी हैन लेकिन लोकें जेह्के बच्चे न उं'दा बी डोगरी दा सब्जैक्ट होना चाहिदा उ'नें बी डोगरी दे बारे किश सोचना चाहिदा हून जि'यां जनवरी फरवरी ऐ इ'यां जेहड़ी जनवरी फरबरी ऐ इसी डोगरी च जेहड़े पराने बुड्डे न जां जेह्ड़े पराने बजुर्ग न पराने बुड्ढे न ते ओह् केह् करदे न अस आखने आं जनवरी फरबरी लेकिन ओह् केह् आखदे बसाख म्हीना जेठ म्हीना ते उ'नें गी डोगरी औंदी क्योंकि उ'नें डोगरी गै पढ़ी दी ऐ पैह्लें दी डोगरी पढ़ी दी ऐ उ'नें ते में आखनी कि हून बी ओह् डोगरी सब्जैक्ट होना गै चाहिदा ऐ डोगरी पढ़नी गै चाहिदी ऐ असें में ते एह् तां आक्खै नी आं कि डोगरी पढ़ी दी होग ना कुसै गी पुच्छने दी जरुरत नेईं पौनी ऐ कि डोगरी बिच आक्खै दे केह् न अगर तुसें गी कोई डोगरी बिच आखेआ ऐ ते डोगरी बिच जो आक्खै दा ऐ तुसें अगर औंदी होग तुसें समझी जानी ऐ तुसें ओह्दा डोगरी बिच जवाब देना ऐ दे बस में इ'यै आखना चाह्न्नी आं डोगरी जैदा कोला जैदा प्रमोट करो